असां दोस्त सभु पाण में सुबुह जो मिली करे डुकण लाइ वेंदा आहियूं ऐं डेली चंङी तरह डुकी डुकी करे जेंसि ताईं थकी पवंदा आहियूं तेसि ताईं डुकंदा आहियूं ऐं इनखां पोइ कॾहिं कॾहिं दोस्त यार न ईंदा आहिनि त अकेलो ई वेंदो आहियां मां पंहिजे डुक सां ऐं हिकदफ़ो मूंखे थोरी चोट लॻे पई डुकंदे डुकंदे स्लिप थी वियो हुअसि त मूंखे चंङी चोट लॻी त मां उते फ़िलहालु त आरामु कयो पंज मिंट पोइ पंहिंजे घर वियुसि ऐं इनखां पोइ घर वारीअ खे चयो मूंखे थोरो हिते मालिश कर ऐं कड़े तेल जी मालिश कर ऐं हिनमें थोरी हल्दी विझ ऐं मद विझी करे भई मूंखे चंङी तरह मालिश कर त मुंहिंजो सूर लही वेंदो इनखां पोइ आयोडेक्स थी वयी भई हूअ बि हणी विझंदा आहियूं त उनमें चंङी तरह फ़ाइदो थी वेंदो आहे वरी वापिसि जीअं असां ॿिए ॾींहुुं पंहिंजो डुक डोड़ कंदा रहूं डोड़दा रहूं पंहिंजे जीवन में